جی وعلیکم السلام جی ہاں جی ہاں بولیے جی جی ہاں پیڑا جی پانچ سو روپے کے جی مہنگا کہاں ہے سر ہاں جی ہاں جی وہ آج سے پہلے بہت پہلے ملتا تین سو روپے ملتا تھا اور آج کل چینی وغیرہ کھوا وغیرہ مہنگا ہو گیا ہے اسی وجہ سے معیاری دیکھتے ہوئے اس لیے ریٹ آج کا پانچ سو روپے ہے کیا کیجیے گا اب ہم تھوڑا ہی نا میرے ہاتھ میں ہے ہم تھوڑا ہی نا چینی بناتے ہیں یا کھوا بناتے ہیں وہ تو ہم بھی دکان سے کسی دوسرے سے خرید کے لاتے ہیں جی جی ہو جائے گی دیجیے گا تو بین ہوگا اتنا نہیں ہو پائے گا پھر ہم کو ابھی وہ دیکھنا پڑتا ہے نا تو آپ کو کر دیں گے پھر اس کے بعد دوسرے کو پتا چلے گا وہ آئے گا وہ کہے گا کہ ان کو اتنے روپے میں دیے ہیں تو وہ بولے گا ہم کو بھی چاہیے پھر ان کو یہ تو نہیں پتا ہوگا کہ آپ پندرہ کے جی لیے ہیں وہ تو پھر ہم سے اسی ریٹ میں مانگے گا تو آج کتنا تاریخ ہے سے ہوں

تو پانچ چھ دن میں دے دیں گے جی نہیں نہیں صاب مٹھائی اچھی ہی بنائی جائے گی ایسی بات نہیں ہے آپ جب چاہیے تبھی آ سکتے آ کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جیسے آپ کو مناسب ہو